मेरा पसंदीदा खेल पिट्ठू है मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इस खेल को मैं अपने सभी नज़दीक एवं खास मित्रों के साथ खेलती हूँ इसलिए मुझे और भी ज्यादा आनंद आता है इस खेल में क्योंकि जब मैं और मेरे सभी दोस्त खेलते हैं तो हम इसमें कुछ शर्ते लगाते हैं जैसे की जो टीम जीतती है उसको चॉकलेट्स खिलाना या जो टीम हारती है उसको बहुत मुक्के भी मारना इत्यादि शर्तें हम इसके अंतर्गत रखते हैं इस खेल को खेलने के लिए हमें सात चपटे पत्थर बनाने पड़ते हैं और एक गेंद की ज़रूरत होती है इसमें पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाया जाता है इस खेल में दो टीमें खेल को खेलते हैं एक टीम का खिलाड़ी पहले गेंद से पत्थरों को गिराता है और फ़िर उसकी टीम के सदस्यों को पिट्टू गरब बोलते हुए उसे फ़िर से जमाना पड़ता है इस बीच दूसरी टीम के खिलाड़ी गेंद को पीछे से मारते हैं यदि वह गेंद पिट्ठू गर्म बोलने से पहले लग लग गई तो टीम बाहर या हार जाती है इसके लिए हमें टेरिस या रबर की बॉल या कपड़े की बॉल की ज़रूरत होती है इसलिए मुझे यह खेल बहुत पसंद है क्योंकि इसमे मेरे सभी दोस्त और हम जब खेलते हैं तो हमें बहुत से बहुत ज़्यादा आनंद आता है